जेना बकरी पोसैत छियै तऽ रखैत छियै ओकरा खीबैत छियै भूस्सा सानी लगाएके खीएलहुँ थोड़ा चोकर चुन्नी देलहुँ अपना रोटी भात खेलहुँ ओहो देलहुँ तऽ ओकरा फेर ठण्डा महिना झाँप झूप कयलहुँ रखलहुँ रौदा से बचेलहुँ तब ओकरा पोसलहुँ पाललहुँ तब तब जाके से ओकरा कोइ पूजा पाठमे लै गेल चढ़बै लऽ खस्सी बलिके तब जाके से फेर जे अथी कयलक केओ केओ ऐसेहिए लै गेल केओ पाठिए भैल केओ पोसही लऽ लै गेल केओ पोसैए लऽ लेलक केओ किछु कयलक तऽ यहाँ आर सब बात हय बकरीके बहुत अथी से परेशानी से पोसलहुँ पोसैत छियै घास पानि कयलहुँ ओकरा रखलहुँ थोड़ा खेत ओत से देलहुँ खास आनिके खीएलहुँ पीएलहुँ रखलहुँ कभी खेतोसँ कभी भूस्सो लै के देलहुँ कभी चोकर चुन्नी ई सब भी दऽ दै छियै तब ओकरा बढ़िआँ से झाँप झूप घर घरमे रखलहुँ बढ़िआँ से रौदा पाला से बचाके इएह सब बात हय